मछर ऐं उन सां गॾु अचण वारनि बीमारियुनि खे दूरि रखण लाइ ऐं उन्हनि सां पंहिंजे पाण खे बचाइण लाइ असां सभिनी खां पंहिंजे पहिरियों किनो पाणी घर में न रखंदा आहियूं उनखे फिटी करे छॾींदा आहियूं पूरे कचिरे खे फिटी करे छॾींदा आहियूं फिनायल सां पोचो लॻाईंदा आहियूं हिट लॻाईंदा आहियूं आलआउट ॿारींदा आहियूं मछरनि वारी अगरबती जलाईंदा आहियूं जाला घर मां लाहींदा आहियूं शाम जो खिड़की दरवाज़ा बंदि करे छॾींदा आहियूं जंहिं करे मछर घर में न अचनि घर साफ़ रखंदा आहियूं